हँ कहलहुॅं की जे हमरा ने चिड़ियाँ खानामे चिड़ियाँ हमरा पसन्द छै हँ हमरा चिड़ियाँ बहुत हँ चिड़ियाँ हमरा बहुत पसन्द छै हमरा हमरा जानवर ने बहुत अच्छा लगै छै हमरा खाना ओना खिलबैमे बहुत अच्छा लगै छै हँ तऽ हमरो अच्छा लगै छै इसलिए हूँ तोता छै मैना छै तब हमरो अच्छा लगै छै हमहुँ लेतियै रऽ हँ छै बतख छै हँ हमहुँ लेतियै रऽ हमरा बहुत अच्छा लगै छै हँ तऽ लिएके रहै हमरा हँ केतेमे देबै बढ़िआँ सामान हँ हँ छै बतख छै हंस छै शुगा छै मैना हँ हमरा बहुत पसन्द आबै छै ब घोड़ा छै घोड़ा छै आ अथी हँ तब कतेमे देबै घोड़ा हँ घोड़े लेबै हँ बतख छै हंस छै हँ बतख छै हंस छै तऽ ओ बोलियै ने दाम कतेमे देबै हँ हँ हाथी रहै छै घोड़ा रहै छै ऊँट रहै छै बकरी रहै छै हरेक चीज रहै छै हँ हमरा सब चीज

हँ अपने लेब हमरा लेबऽ तोता मैना लेबै बकरी लेबै आर कथी लेबै हँ भेड़ा भेड़ा छै भेड़ी छै पठा छै पाठी छै कते ने चीज छै

हँ कुत्ता बिलाइ सब चीज रहै छै